हॅलो येस येस आ सो कॅसलीज आसता तें एश्कोन्न म्हाको जाय तशें नुस्तें व्हडलीं नुस्तीं म्हळ्या बीग फीश लायक मोडसो इसोण आनी धाकटी नुस्तीं म्हळ्यार अेशकोन्न प्रोन्स माणकी सुंगटां तेश कोन तूक कितली क्वॉन्टिटीन कितली जाय तुका आम आम सोदां फ्रेशूच हाडटाय आमगे बोट हा हिंगा मिरामार बिचीन थिंगां आमगे बोट वयता सोदां फ्रेश हाडटाय आनी मुगे फाम आहा थंय थिंगां आमी प्रोन्स फामींग कोत्ताय वोय वोय तुवें पोन्नास हजार किलो म्हणलां न्हू हा पन्नास किलो तुका पन्नास किलो प्रॉन्स वन लेग पडटले डिसकावण्ट मेळटलो वोय होय हय हय डिसकावंट मेळटलो तेश कोन

ना ना म्हजे कडेन तुका मेळटलें कित्याक हांव प्रॉन्स फार्मींग कोत्तो न्हू सो मगे ओन फाम आहा तींग मेळटा तशें कोण फ्रेश मेळटोलें तुका होय होय होय तेश कोन फ्रेश नुस्तें मेळटलें बरें ओके ओके